हमरा गाँवमे बहुत सारा गायक सब छै तऽ गायक सब छै तब तऽ सुरेश मिश्रा सब सब तऽ छै हमर प्रिये गायक छै छथिन ईसबके बहुत सारा याद रखै छियै जब हम्मर सबके मुड आर ऑफ हो जाइ छै तऽ हम सब सैड सॉंग सुनय छिअय सैड सॉंग सुनि सुनिके दिलके सुकुन मिलै छै तऽ सैड सॉंग सुनिके ओइकेबाद फेर से भजपुर जब जब जइसन मोन छै तब गाना सुनय छिअय जब जब मोन होइल तऽ भोजपुरी सुनै छियै तऽ भोजपुरी सुनै छियै तऽ ओहिमे खेसारी लालके बहुत फेमस छै तऽ खेसारी लाल हम्मर सबके बहुत फिल्मी हीरो छै तऽ हमसब खेसारी लालके बहुत सारा गाना सब सुनै छियै तऽ फेर फेर गाना सुनिके फिर इधर उधर करै छियै तऽ फेर गाना सब खेसारी लालके बारेमे इधर उधर सब करै छै तब गाना उना सुनै छियै तऽ साइड जब साइड रहै छियै तऽ साइड रहय छिअय तऽ खाली मुड ऑफ बला गाना सब सुनय सुनय छिअय मुड ऑफ बला गाना सब सुनै छियै तब तब मोन उन लगै छै तब मोन उन लगै छै तऽ तब तब फेर तब फिर अमिताबच्चनके कभी होली आर होइल छै होली आर होइल तऽ ओहिमे अमिताबच्चनके गाना आर सुनै छियै सऽरऽरऽरऽ बहुत गाना सब सुनै छियै ओहिके ओहिके बाद सुन सुनै छियै ओहिके बाद फेर जब जब कोइ अथी आर होइ छै उमे कहीँ आर पाटी सिटी होइ छै तब हुआँ जाइ छै तऽ सुरेश मिश्रा आरके देखै छियै तब वहाँ पे गाना उना हुनकर बहुत सारा सुनय छिअय तऽ मोबाइल से बीडिओ आर हुनकर बनाबय छिअय सुरेश मिश्रा के नाम आर बहुत सारा सुनै छियै तब फेर फेर सब इधर उधर करै छियै तऽ कहीँ पवन सिंह आयै छथिन तऽ पवन सिंह लंग जाइ छियै देखे उखे लए बहुत सारा आर्केस्टा आर पे आबय छथिन तऽ हुआँ जाइ छिअय देखय लए तऽ अबै जाइ छियै देखै लए तऽ फेर वहाँ पर से फिर आ जाइ छियै तऽ फेर कहीँ पर बड्डे उड्डे पर्सनल अथी सब होइ छै तऽ वहाँ फेर फिर जाइ छिअय तऽ वहाँ पर वहाँ पर भी देखै छियै बहुत सारा गायक सब आबै छथिन गायक सब आबै छथिन तब वहाँ पर भी कभी कभी इधर उधर देख लै छियै एगो हमर दोस छै छै तऽ ओ भी गाबै छै ऋषि मुकेश छै हुनकर ओ बहुत ओ बहुत जादा अच्छा गाना गबै छथिन हुनकर साइन अलेस सबस्क्राइब आर बहुत बन्हियाँ छै हुनकर बहुत बढ़िऑं सब बहुत बीडिओ आर शूटर शूट सब बढ़िऑं बढ़िऑं बीडिओ आर अच्छा अच्छा अथी करै छै तऽ हुनकर बहुत आर्केस्टा आरमे बहुत नाम होइ छै फिर एगो हमरा खानपुरमे छै वहाँ पे एगो आर्केस्टा बला छथिन ने ओ बहुत अच्छा मस्त गाना गबै छथिन तऽ हुनकर नाँव हइ छतीश राजा ओ बहुत अच्छा गाना गबै छथिन तऽ हुनकर गाना सुनै छियै तऽ हमरा आरके दिलके सुकुन मिलै छै बहुत अच्छा हीरो छथिन ओहि आर्केस्टाके तऽ हुनकर गाना सुनै छियै तऽ मन मनके बहुत बाँहु मिलै छै फेर जब फेर फेर जब इधर उधर करै छियै तऽ कभी भोला बाबा आरके गीत होइ छै जाहिसऽ की मेला आर अबै छै मेला आर अबै छै तऽ ओहिसब देखै छियै भोला बाबा आरके गीत बहुत ज्यादा आबय छै तऽ पवन सिंह के बहुत जादा कार फेमस रहै छै तऽ पवन सिंहके गाना बहुत जादा सुनै छियै तऽ बहुत मजा आबै हइ हमरा सबके सब दोस्त आर गाना आर बहुत दूर दूर जाइ छियै बाइक उठाबै छियै सब चलि जाइ छियै जहाँ सुरेश मिश्रा आबय छै वहाँ सुरेश मिश्रा के देखे ला चइल जाइ छिअय सुरेश मिश्राके बहुत गाना सुनै लए बहुत बहुत दूर दूर पहुँच जाइ छियै हमसब बहुत बहुत दूर जाइ छियै ताहिके बाद वहाँ सुरेश मिश्राके देखै छियै तऽ वहाँ सब बैठके बहुत सुकुन मिलै हय गाना सुनै छियै बहुत बहुत मजा आबै छै हुआँ पर फेर हुआँ पे सुरेश मिश्राके देखै छियै तऽ फिर इधर उधर करै छियै तऽ हमरा इधर मुड़न आर होइ छै तऽ ओहिसबमे आबै छथिन हम्मे आर कहीँ रहै छियै तऽ वहाँ पे आबय आबय छिअय देखे लए कि सुरेश मिश्रा एलखिन हन तऽ वहाँ जाइ छिअय तऽ बहुत सुकुन मिलय हय सुकुन सुकुन मिलके बहुत जादा मजा आबय हय वहाँ सुरेश मिश्रा के देखै छियै तऽ बाप रे बा बहुत अच्छा लागय गाना आर हुनकर बहुत प्रेम से सुनय छिअय तऽ हुनकर बीडिओ आर रेकडिंग कऽ कऽ के रक्खय छिअय